हाँ हमारी मातृभाषा हिंदी है जिसे हम समय के साथ साथ भूलते जा रहे हैं हमें हमारी मातृभाषा को सदैव स्मरण करके रखना चाहिए हमारी मातृभाषा हिंदी है जो कि समय के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा के साथ बदलते जा रहे हैं हम हिंदी भाषा का प्रयोग कम कर दिया है समय के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिक करने लगे हैं परंतु हमें ऐसा ना करके हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के अनुसार हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और हम बचपन से ही हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं परंतु बड़े होकर अंग्रेजी का प्रयोग करने लगते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसे हमें हर जगह पर कहीं भी जाएँ वहाँ पर हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करना चाहिए ना कि अंग्रेजी का अंग्रेजी से पहले हमें हिंदी को रखना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदी को हमें सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए